हँ यौ कतऽ छिए खाना अभी नहि भेजलिए यऽ पछिला बेर पनीर तनीर बनल छलै बड़ा अच्छा छलै हँ यौ